मैंने हाल ही में डेल नामक एक अंतर्राष्ट्रीय कंपनी का लेपटॉप खरीदा है जोकि बहुत ही अच्छा है इसके फ़ीचर्स बहुत अच्छे हैं वा लेपटॉप की इस्क्रीन बहुत ही अच्छी और छोटी है लेपटॉप में जो केमरा दिया गया है उसके भी क्वालिटी बहुत अच्छी है साथ ही लेपटॉप का फ़ंक्शन लेपटॉप के फ़ंक्शन की नंबर्स की एवं बाकी शॅाटकट कीज़ भी बहुत अच्छी हैं और लेपटॉप का वज़न भी कम होने के कारण इसे मैं आसानी से एक से दूसरी जगह आसानी से व्यवस्थित रूप से लेजा सकता हूँ लॉक लेपटाॅप की इस्क्रीन का कलर भी बहुत अच्छा है एवं लेपटॉप में सभी प्रकार के एडवांस फ़ीचर दिए गए हैं जिससे मुझे काम करने में बड़ी आसानी प्राप्त होती है एवं लेपटॉप की मेमोरी भी बहुत ज़्यादा है जिसमें मे ज़्यादा से ज़्यादा अपने काम से संबंधित डाटा को इस्टोर कर सकता हूँ एवं किसी भी समय मेरे द्वारा किए गए कार्य जोकि लेपटॉप में मैंने मुझे सेव कर रखे हैं उन्हें मैं किसी भी समय आसानी से अपने लेपटॉप पर खोल कर आराम से देख सकता हूँ